सानस्रिनायनि बेलायाव आङो खोब बिदिनो फनसास मिटारखौ आङो हादोंमोन जेब्ला सानस्रिजेनदों दाबो आङो सानस्रियो दा सानस्रिनायनि मेइन उदिस्यआ जाहैबाय दायोबा बांद्राय दम बिदि गैया आरो रानिं अवाटाराव सानस्रिनाय आरो मोनसे मोनसे स्टेबोल अवाटार बा मोनसे पन्डआव सानस्रिनाय बे गुबुन खारन रानिं अवाटाराव नोंनिया मेइनलि नोङो नों अवाटारनि स्पिडजों नोङो बेलेन्स नायनांगौ जायो आरो बेजों माबायोब्ला दमनि मोनसे फ्रयजन जायो दा बे हिसाबै दिफारेन्सआ बेनो बेनिफ्राय दै गोथौआव सानस्रिनायाबो माखासे दिफारेन्स दङ थौलेआव सानस्रिनायाबो माखासे दिफारेन्स दङ दा दै गोथौआव सानस्रिनाया मोनसे लेभेलनि थाखाय मोजां जे नोंनि सानस्रिनाया थाखाय नांगौबायदि दैआ नोंनो एनारजि स्ट्रेंग्थ खालामो दै गोथौआवबो नोंनो स्ट्रेंग्थ होयो आरो बांद्राय गोथौआव सानस्रिनायाबो नोंहा मा जायो नोंनि स्ट्रेंग्थआ दैनिया जुदि बारा जायोब्ला नों मेंगोन नोङो नांगौबायदि नोङो सुइम खालामनो हानाय नङा स' मोनसे मेडियाम सुइमनि मोनसे गोनांथि थायो नोंनि मोनसे भुलियाम नोंनि अवाटार जिथुनाखि भुलियाम बेनि गोथौथि बिनि रोजाथि बिनि सायाव दिपेन्द खालामगोन आरो दुइ नम्बर खोथाया जाहैबाय नोङो स्पिड रानिं अवाटाराव नोङो मालाबाबो बेबायदि नांगौबायदि नोङो सानस्रिनो हानाय नङा नाथाय नों बेयाव सानस्रिखांनायनि उनाव नोङो खिन्थु इजिलि नोङो मोजां मोनसे सुइम खालामनो हागोन बेनो मोनसे आंनि जे आं जे फेस खालामबोदों आरो आं दिनै जा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोन्दों बास